पूर्णिया शहरमे एकटा अच्छाइ छै एतऽ अहाँके सबचीज मिल जाइत सबसँ बेसी नीक ई लागैए बच्चासबके पढ़ाबैके कोनो दिक्कत एतऽ जे छै नहि छै एतऽ सबतरहके बच्चासबके पढ़ाबैलए सबतरहके क्लासेज वगैरह अहाँके मिल जाइत साइन्स पढ़ाबैलए चाहै छिए बच्चाके ओकरो क्लास मिल जाएत इसकुल वगैरह अहाँके प्रॉपर इसकुल मिल जाएत अहाँके जे तरहके कोचिङ्ग अहाँ ढूँढ़ै छिए सँ तरहके कोचिङ्ग अहाँके मिल जाएत अहाँके ओकर बाद इन्जिनियरिङ्ग कॉलेज छै तखन मेडिकल कॉलेज छै तऽ तऽ एतुका शिक्षा बेबस्था हमरा अहाँके बाँकी जगहसँ बेसी नीक लागैए एतुका शिक्षा बेबस्था जे छै बहुत सुन्दर छै आओर जहाँ तक बात रहलै एतुका अथी पूजाके पूजा पाठ एतऽ ई धार्मिक स्थल अइ अहाँके एना एना कोनो नीक चीज नहि अछि जतऽ अहाँके धार्मिक लोक आबै किछु ट्रैवल करैलए आबै लेकिन एहि जगहपर जे छै अहाँके लोकके एक दोसराके प्रति प्रेम भाव मिलत अहाँके एक दोसराके प्रति कनिटा दयालुता भाव मिल जाएत लेकिन बाहरमे जेबै ने लोकसबके एक दोसरासँ ओतेक मतलब नहि रहै छै ओतेक ज्यादा लोकपर दिमाग नहि लगेलक अपन अपन अपनासँ मतलब राखलक अपनामे रहल अपनामे केलक एतऽ लोकमे दयालुता छै पढ़ाइ सुविधाके अच्छा छै पढ़ैवला बच्चाके पढ़ाइमे कोनो दिक्कत नहि छै आओर सबकिछु तरहसँ जगह बहुत नीक छै आओर नीक लागैके जहाँ तक बात छै तऽ शिक्षाके बारेमे बतेबे केलहुँ शिक्षा बेबस्था नीक छै जॉब तॉबके एतऽ बहुत बेसी दिक्कत नहि छै अहाँ अगर कनिटा पाएर हाथ पसारबै तऽ अहाँके जीवन चलै जीवन चलबै जोकर जॉबो मिल जाएत हम तऽ खेती करै छी खेतिओ करैलए एतऽ खेत तेत भी छै आओर हरिआली छै बहुत सुन्दर पेड़ पौधा एतऽ हर जगहपर अहाँके पेड़ पौधा मिलत आगे एकटा बहुत बड़का बहुत बड़ा इन्डस्ट्रियल एरिया अछि मरङ्गा साइड लेकिन ओतऽ अभी अहाँके बहुत सुन्दर पेड़ पौधा हर जगहपर पेड़ पौधा हर तरहके धार्मिक लोक एक साथमे मिल जुलिकऽ रहै छै तऽ एकर ई खासियत छै एतौका बहुत सुन्दर तरीकासँ लोक कोना कऽ कऽ एकसाथ बिना लड़ाइ झगड़ाके रहै छै ओ चीज ई जगहपर अहाँके बहुत अच्छासँ देखैलए मिल जाएत आओर जहाँ तक बात रहलै लोकके एक दोसराके प्रति सामञ्जस्यके तऽ ओ बहुत सुन्दर छै एतऽ एतऽ लोकके नीक लागैके बात बतेलहुँ अहाँके तीन चीज पहिला चीज बतेलहुँ जे एतौका पेड़ पौधा दूसरा चीज बतेलहुँ अहाँके एतौका शिक्षा बेबस्था शिक्षा बेबस्था जे एतौका नीक छै तेसर चीज हरिआली ईसब चीज अहाँके बता देलहुँ इएहसब चीज एतऽ बहुत नीक छै